पाण सिंधी माण्हू पंहिंजी संस्कृती ऐं परंपराउनि खे अलॻि अलॻि तरह सां मल्हाईंदा आहियूं पंहिंजे सिंधियुनि में घणा त्योहार ईंदा आहिनि जीअं सांस्कृतिक प्रोग्राम उन्हनि में शामिलु करे उन्हनि त्योहारनि खे उन्हनि परंपराउनि खे अॼु बि पाण जीअरो रखियो आहे सांस्कृतिक प्रोग्राम पंहिंजे त्योहारनि में महत्व जो हिसो ॾेखारीनि था इहो सांस्कृतिक प्रोग्रामनि जे करे त्योहार सुंदर ऐं सुहिणां ऐं ज्ञान ॾींदड़ थियनि था जीअं त पंहिंजे सिंधियुनि जो वॾो त्योहार चेटी चंडु जेको चेट महीने जे चंड में चंड ते ईंदो आहे झूलेलाल भॻवान जूं जो हीउ त्योहार आहे इन त्योहार ते पाण झूलेलाल भॻवान जी भॻिती करे पंजड़ा ॻाए पलव पाए सेसाऊं विरिहाए छेॼ हणी ऐं मन खे मोहींदड़ झूलेलाल भॻवान जी तस्वीर जी भॻिती करे ऐं उन्हनि जी सर्गसि याने पाण उन्हनि जी पालिकी कढंदा आहियूं जीअं झूलेलाल भॻवान पंहिंजो इष्टदेव आहे तीअं पंहिंजे इष्टदेव खे नमस्कारु करे सुबुह खां वठी राति ताईं अलॻि अलॻि सांस्कृतिक प्रोग्राम जो आयोजन करे उनजी व्यवस्था करे पाण सभु सिंधी गॾिजी झूलेलाल भॻवान खे मनाईंदा आहियूं जीअं हू पंहिंजी रक्षा करे चेटी चंड जे ॾींहं ते सभई सिंधी गॾिजी करे स्कूटर ते गॾु निकिरंदा आहियूं झंडा खणी करे जीअं पंहिंजी एकता जी ऐं पंहिंजे संस्कृतीअ जी झांकी सभिनी धर्म वारनि खे ॾिसण में अचे त पाण सिंधियुनि में केतिरी एकता आहे ॿधी आहे उनखां पोइ बहिराणे जो जोति बहिराणे में जोति ॿारे बहिराणे जो हरि हिकु हंधि सिंधी गॾिजी करे स्वागत कंदा आहिनि ऐं उनजी इष्टदेव जी पूॼा कंदा आहिनि उनखां पोइ मंझंदि जो भंडारो याने लंगर परसाद करे सभु गॾिजी भोॼन कंदा आहियूं खाधो खाईंदा आहियूं गॾिजी करे जीअं वधीक एकता पाण में ॿध वधीक ॿधी गॾिजी करे ऐं पाण सभु सिंधी रहूं अहिड़ो पाण ज़ाहिर कंदा आहियूं ऐं सिंधियुनि खे हिनमें सभु कंहिं खां वधीक जेका ॻाल्हि आहे त संस्कृतिक कार्यक्रम जेके बि थियनि था उहे सिंधी झूलेलाल भॻवान श्री राम भॻवान जो श्री कृष्ण भॻवान जो ऐं ॿियनि भॻवान जो तरह तरह जा रूप धारे पाण पालकी कढंदा आहियूं उन्हनि में उन्हनि जूं झांकियूं पाण ॾिसंदा आहियूं जीअं हर कंहिं भॻवान खे पाण मनाईंदा आहियूं ॾियारीअ ते लक्ष्मी माता जो पूॼन कंदा आहियूं नये साल ते लक्ष्मी माता जो दर्शन करे ऐं नये साल जी शुरुआति कंदा आहियूं वरी च व चब होलीअ ते हिक ॿिए खे कलर हणी करे होली मल्हाईंदा आहियूं होलिका ॿारींदा आहियूं जीअं पाप जो अंतु पाप जो नासु थियो हो तीअं पंहिंजनि विकारनि खे अंदरि मां नासु करण जे लाइ होलिका ते पाण नारियल परसाद चढ़ाए उन जा फेरा फिरी पाण खे पाण सां वाइदो कंदा आहियूं त हिनखां पोइ पाण को बि पापु या पाण खां ग़लति कमु न कंदासे सभु पाप इन होलिका में ॿारे भस्म थी भस्म करे छॾींदा आहियूं इनखां पोइ वरी शिवरात्रीअ जो त्योहार बि भोलेनाथ जो ॾाढो धाम धूम सां मल्हाईंदा आहियूं इहे त्योहार सभु गॾिजी करे मल्हाइण सां सिंधी एकता जी क़ाइमु रहे थी ऐं सिंधियुनि खे सिंधी भाषा ॻाल्हाइण लाइ पाण खे जेको फ़खुरु महिसूसु थिए थो पाण खे सिंधी आहियूं इहो सन्मान हर हमेशह पंहिंजे लाइ पंहिंजी भाषा लाइ पाण खे सन्मान हुजणु खपे पाण खे सिंधी ॻाल्हायण जे लाइ पाण खे सिंधी में लिखण जे लाइ हीउ त्योहार पाण खे ॾाढो महत्व जो कमु कनि था सिंधियुनि जे हिननि त्योहारनि में पाण सभु गॾिजी सिंधी सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं सिंधीअ में सभु कार्यक्रम कंदा आहियूं इन हिसाब सां सिंधी जेके बि आहिनि से गॾिजी करे हीउ त्योहार मल्हाईंदा आहिनि ऐं सिंधी भाषा जो वधीक में वधीक उपयोगु थिए वधीक में वधीक पाण ॻाल्हायूं सिंधी इनकरे हिन त्योहारनि में गॾिजी करे वधीक में वधीक पाण सिंधी ॿोलीअ जो जी जाहिरात कंदा सिंधी ॿोलीअ खे पाण विकसाईंदा आहियूं जीअं सिंधी ॿोली पंहिंजी अमर रहे सिंधी पाण क़ाइमु रहूं इन हिसाब सां वधीक में वधीक त्योहारनि ते पाण सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं सिंधीअ में पाण प्रोग्राम रखंदा आहियूं सिंधीअ में पाण जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि से सिंधीअ में कंदा आहियूं जय झूलेलाल